हेलो की समाचार छै हमरा जे छै से अजुका डेटमे टिकट चाही लमसम ओहिसँ कम कन्फर्म टिकट कहू ने देखियौ हजार बारह सए ह्म्म कम सम करियौ ने भऽ जेतै हजार बारह सए जेना जे लगतै दऽ नहि भऽ सकै छै तऽ वेटिंग कऽ दियौ अहाँ अपन तऽ दोसर जगहके भऽ जेतै भाय कोन कोन फेरामे फँसि गेलियै हो ह्म्म ठीक ठीक छै अजुका लिए काल्हि ठीक ठीक ह्म्म आओर कोनो देखियौ गाड़ी खाली हेतै कोनो गाड़ीके आओर आगे कोनो गाड़ी खाली हेतै एहिमे नहि हेतै ओहिमे हेतै आँय स्लीपरेमे देखियौ ने ए सी वला छोड़ि दियौ ए सी महँगा होइ छै ह्म्म कथि कहलियै ठीक ठीक छै जे छै जे जेना करबै बुक करि दियौ एक टा कतय कलकत्ताके देखियौ ने नहि हेतै हमरा तऽ बम कलकत्ते हँ ओतुक्के टिकट ओ के करू